आं गांसे जिन्स लंपेन्ट बायदोंमोन बेंथल बाजारनिफ्राय बे जिन्स लंपेन्टा गाननो थाखायहाय बेराद मोजां गुरै बेबायदिनो कमपर्ट आरो दामाबो इदिनो बारा गोबां नङामोन मिडियामनि लंपेना जिन्स लंपेन्टा कालारबो खारना गाननो मोजां बेंथल बाजारनिफ्राय बायदोंमोन बिनि ब्रेन्डना लिभाइस कमपानिनिमोन आरो मोजां लंपेन्ट जिन्स गाननानै बेराद मोजां मोनबाय